جب میں دس سال کا تھا تب پندرہ اگست کے موقع پر ہمارے اسکول میں گانا گانے کی تیاری کی جا رہی تھی میرے ٹیچرس کو پتا تھا کہ میری آواز بہت اچھی ہے میں بہت اچھا گانا گا لیتا ہوں تو انہوں نے مجھے بنا بتائے میرا نام پرنسپل سر کے پاس بھیج دیا لیکن مجھے گانا گانے کا من نہیں تھا کیوں کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں اسٹیج پہ گانا گا پاؤں گا یا نہیں اس وجہ سے میں نے ان کو منع کیا لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ نہیں اب میں نے تمہارا نام پرنسپل سر کو بھیج دیا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس گانے کی بہت تیاری کی دو تین دن تک تیاری کرنے کے بعد جب پندرہ اگست کے موقع پر میں اسٹیج پر گانا گانے گیا اور میں نے گانا گایا تب میرے پرنسپل سر اور باقی ٹیچرس بہت خوش ہوئے اور بچوں نے بہت تالیاں بجائیں اس طرح سے میرا گانا گانے کا سفر شروع ہوا